म्हाका शाळेंत वचपाक आवडानासले म्हणून म्हजे आवडीचो असो एकूय विशय नासलो म्हज्या आवडीचो विशय म्हणजे म्हाका घरांत रावपाक आवडटालें होच म्हाजो आवडीचो विशय हांव शाळा टाळपाक एक एक एक निमतां सोदतालो शाळेकून म्हाका कॉलेजीचे तरी दीस म्हाका आवडटा पूण शाळेचे म्हाका एकूय विशय नाजाल्यार कांयच म्हाका आवडाना शाळा म्हाका अजीबात आवडानासली कॉलेजीचे म्हटले जाल्यार हांवे कंप्युटर घेतलेले म्हणून म्हाका कंप्युटराच्या रिलेटेड जे कितें आसले विशय ते आवडटाले आनी अजुनूय आवडटा